हून जेह्ड़ा फैक्टर ऐ जेह्ड़ा गवर्नमेंट जेहड़ी लैक करी दी ऐ रूरल एरिया बिच्च सारे कोला पैह्लें जेह्ड़ी ऐ ओह् पोर पब्लिक सर्विसिस ऐ हून पोर पब्लिक सर्विसिस जियां वाटर सप्लाई होई गेई एलैक्ट्रीसिटी सप्लाई होई गेई हून गवर्नमेंट जेह्ड़ी ऐ ओह् तरह् घर घर नेईं पुजाई सकदी अद्धें लोकें कोल पुजदी अद्धे लोकें कोल नेईं पुजदी ते मैं इयो आखनी गवर्नमेंट कोला अगर ओह् कम्म करदी ऐ ओह् जगह् जगह् बिजली पजाए अपने कोला ते उन्नै पूरी कोशिश कीती पर उत्थैं ऐल्ली धोड़ी बिजली हैनी पुज्जी दी ना पानी साफ आए दा हून जियां पानी दा कनेक्शन अगर ओह् साफ भेजदे न भेजदे बी हैन पर बिच्चूं नालियां टुट्टी दियां न बिच्चा पाइप टुट्टी दियां न जेह्ड़े बिच्च जेह्ड़ा गंद गंदा पानी ओह् साफ पानी कन्नै मिक्स होइयै फ्ही घर घर पुज्जै दा ते एह् बड़ी समस्या ऐ दूई ऐ इनवायरमेंटल डिग्रेडशन दी इनवायरमेंटल डिग्रेडशन बिच्च एह् आंदा जियां दिक्खो जगह् जगह् जेह्ड़ा प्लयूशन फलाए दा प्लयूशन फलाए दा हर बा जगह् जगह् गंद पेदा म्यूनसपेलिटी आह्लें दा कम्म ऐ उत्थुआं गंद चुक्कियै इक स्हेई जगह् डिस्पोज करै जां डंप करै जित्थुआं बाकी लोकें गी कोई हार्म ना हो त्री जेह्ड़ी हैल्थ डिसपैरिटेज डिसपैरिटेज बिच्च जियां निक्की निक्की डिस्पैंसरियां खोह्ली दियां होंदियां न विलेज लेवल उप्पर उ'नें नेईं खोह्ली दियां न जेह्ड़ी जिस बजह् जिस बजह् तों उत्थै लोकें गी पूरी अच्छी धोड़ी अच्छी तरह् कोई फैसलिट्स नेईं पुज्जै दी ऐ क्राइम क्राइम इन्ना बधी गेआ इन्ना ड्रग ड्रग बगैरा लोक शराब पी पी इयां नशे करियै इक दुए गी हार्म करदे न ते जेह्ड़ा बड़ा गलत ऐ ते गवर्नमेंट नी गवर्नमेंट ई इन सारी चीजें उप्पर इक इक बारी फ्ही इयां ला इयां किश बी कड्ढन जेह्दे कोला एह् जेह्ड़े बच्चे न ओह् जां बुड्ढे बजुर्ग जेह्ड़ा बी ऐ ओह् एह् कम्म करन कोला पैह्ले सौ बार सोचन